जैसे कि हमें भैँस पालना है चार तो उसके लिए लेबर चाहिए हमको एक जो देखभाल करेगा उनकी और जो देखभाल करेगा वह लेबर सुबह उठते ही भैँस का जो गोबर होता है वह साफ़ करेगा उसके बाद झाडू मारेगा वह झाडू मारने के बाद में भैँस को चारा डाला जाएगा चारा डालने के बाद में उसका दूध निकालना पड़ता है तो वह लेबर ही निकलेगा दूध और दूध निकालने के बाद में उसको मार्केट ले जाता है मार्केट ले जाने के बाद में बेचकर जब आता है तो उसको फिर वहाँ देखता है फिर पानी वानी भैँस को देना है तो अपने जाता है वह पानी उनी पिलाता है नल से भरकर पानी उनी पिलाने के बाद में फिर आराम करता है अपने खाना उना खाता है फिर जब तलक शाम हो जाती है और शाम होने के बाद में फिर भैँसों को देखता है अगर गन्दगी है तो उनकी साफ़ सफ़ाई करके उनको चारा वारा दिया जाता है और चारा वारा देने के बाद में भैँसों को फिर फिर शाम को खाना खाने के बाद में भैँसों को फिर उसके बाद दूध निकालना दूध इकठ्ठा करना फिर उसके बाद जैसे जब सुबह उठे फिर जब गन्दगी हुई तो फिर साफ़ सफ़ाई हुई साफ़ सफ़ाई करने के बाद में फिर नहलाना धुलाना फिर जगह पर धुलना जगह को धुल देना ज़्यादा गन्दगी हो उसके बाद धुलने के बाद में फिर चारा देना होता है और उनके लिए मार्केट जाकर दाना जो लगता है चोकर वग़ैरह यह सब वह सब लाकर फिर उनको खेत जाकर वह काटकर घास वास लाकर देना वह सब काम लेबर ही करता है जो पैसा खर्चा होता है वह जो जैसे हम पाल रहे हैं तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है हम ही इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्ट करने के बाद में जैसे कि कभी बीमार पड़ता है तो हमको यह पशु के लिए एक हॉस्पिटल होता है वहाँ हमको टोल फ्री नम्बर रहता है उसको हम कॉल करेंगे तो उनको हम इन्फॉर्मेशन देंगे इन्फॉर्मेशन देने के बाद में जब वह आते हैं डॉक्टर लोग तो उसको चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है तो उसकी दवा पानी देते हैं फिर लेबर उसको टाइम टेबल से दवा देता है चारे के साथ देना होता है या घोलकर पिलाना होता है वह देने के बाद में जैसे जानवर हमारा बुख़ार हो गया या कुछ हो गया तो वह बहुत अहम ज़रूरी है ठीक है दूध हमको पर्याप्त करना है जानवर से सही मात्रा में तो उसकी देखरेख ज़्यादा ज़रूरी है नहलाना धुलाना और उसकी साफ़ सफ़ाई और या तो अगर बच्चा है उसका तो उसको भी देखना भालना उसके बाद में अपने वह प्रक्रिया करके जैसे हमको चार भैँसों से ज़्यादा लाभ हुआ तो और भैँस बढ़ा सकते हैं और भैँस बढ़ाने के लिए तो हमको आदमियों को भी बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा गरमी हो रही है तो उसके लिए हमें कूलर वग़ैरह उनका इन्तजाम करना पड़ता है छाँव का धूप में रहने से दूध की मात्रा कम हो जाती है जानवरों में और भैँस है जैसे ज़्यादा गरम में रहेगी तो उसका दूध कम पड़ जाता है और दूध कम पड़ने का मतलब है कि वह स्वस्थ नहीं है पूरी तरीके से तो उसके लिए हमको ज़्यादा ध्यान देना है कि गर्मियों में हीटिन्ग में न रहे ज़्यादा भैँस गर्मी में मतलब धूप में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और धूप में अगर रही ज़्यादा तो उससे प्रॉब्लम होती है जानवर को भी और अपने को भी क्योंकि अपने को यह प्रॉब्लम होती है कि जैसे जानवर तकलीफ़ में है तो अपने को तकलीफ़ होती है तो इसलिए उसका इन्तज़ाम करना पड़ता है पाइप लगाकर नहलाना धुलाना ज़्यादा पानी यूज़ करना उसके ऊपर क्योंकि वह हीट न होने पाए और हीट होगी तो नुक़सान है अपना भी और जानवर का भी तो इसके लिए लेबर रखे जाते हैं कि टाइम टेबल से उनको खाना दे सकें उनको नहला सकें और उनका दूध निकालकर मार्केट ले जा सकें और जो उनका चारा पानी है वह कम न पड़े खेत जाकर काटकर लाएँ और काटकर लाने के बाद में उसको मशीन से काटकर उनको दिया जाए छोटा छोटा करके भूसा वग़ैरह जैसे जो है चोकर वग़ैरह है यह सब देना पड़ता है खरी वग़ैरह लाना है मार्केट जाकर और खरी वग़ैरह लाकर फिर उनको खिलाना है और स्वस्थ रखना है और अगर हमारे पास जगह नहीं है तो जानवर पालने के बाद कोई वह नहीं बनता है क्योंकि हम कहाँ पर रखेंगे उनको कैसे सम्भालेंगे तो इसलिए जगह का ज़रूरी होना है और दूसरा लेबर जो अपने विकसित कर सकते हैं जानवर को भी और अपना बिज़नेस भी इम्प्रूव कर सकते हैं वह लोग तो ऐसा रहता है कि अगर कोई चीज़ भी पालनी हो जानवर कोई सा भी हो उसके लिए तो मेहनत कड़ी करनी पड़ती है और कड़ी मेहनत के लिए आदमी को मेहनती बनना पड़ता है और बिज़नेस तो सभी कर लेते हैं पर मेहनत से बिज़नेस करेंगे तो कभी नुकसान नहीं उठाएँगे चाहे जानवर पालना हो या कोई भी अगर बिज़नेस होता है और अकेले दम पर कोई बिज़नेस नहीं होता है बिज़नेस जैसे भैँस पालना है तो हमको लेबर चाहिए या हमको कोई बिज़नेस पर्सनल करना है तो उसके लिए भी हमको लेबर चाहिए और मेन लेबर का अहम रोल होता है उसमें और लेबर हमें मेन अहम रोल जो होता है वह हमें उसे टाइम से पैसा देना है लेबर की भी वह देखना है